आं दाख्लैहाय आंनि न'निफ्राय थावनाव थांनो थाखाय आं गंसे गारि एबा उबेरखौ बुक खालामो जेब्ला गारिया फैयो अब्ला आं द्राइभारजों रायज्लायनानै बेयावनो फैसाखौ अनलाइन खालामदोंमोन आरो जेब्ला आं थावनसिम सहैयो थावनसिम सहैनायाव बे द्राइभारा आंनावहाय फैसाखौ नोंनि लामाया गोजान आंनो फैसाखौ एसे बारा हरनांगोन बेबायदि होननानै बियो नाथाय उबेरनि दामआ सेजौ स्निजिबा रांल'मोन बिनि सोलाय बिथाङा नोंनि लामाया गोजान होननानै आंनावहाय थामजि रां बारा बिबावो नाथाय आं बे भाराखौ होआखै मानो होनब्ला सिगांनो रायज्लायखानाय सिगांनो गासैबो थि जाखानाय बेफोरबायदि फैनानै भाराया बारा होनांगौ होनानै बिब्ला बियो द्राइभारफोरनि थाखाय मोजां जानाय नङा मा होनब्ला थि रां एबा बेसेनावनो होखानाय बायदियै रायज्लायखानाय बायदियै रां होब्ला रां होनाय जाब्लासो फोथायजाथाव जायो आरो द्राइभारफ्राबो थि रांल' लायोब्लासो बिसोरनि बिसोरनि गारियाव बयबो खालामनानै गाखोयो बेखायनो आं द्राइभारनि रांखौहाय होनाय जायाखै आरो बेबायदि रांखौहाय उनावबो जे नोंनि लामाया गोजान बारा होनांगौ होननानै बिसोरो जेन' बिया